अह आदसा माबा ह'टेलनि मालिगा ह'स्टेल अह ह'स्टेलनि मालिग आदसा आदसा आदसा आह आदसा आदसा आदसा आंहा माबा फिसाज्ला दंमोन ह'स्टेलाव दोन्नो नांगौमोन दा फेसिलिटिया बोरै बा आंबो मिथिया बेखौनो सोंदावहरनाय जाबाय हाह फैसायाथ' दङ होखानांगोन जेनेबा ह'स्टेल थाबालाय दा बेसे बाह्राफोरा अह मासे मासेथ' होखानांसिगोन जों दोनगोन जेब्ला नोङा होमबा माचआव आदसा जानाय लोंनाय फेसिलिटिया मोजां ओमफ्राय सप्तासेयाव बाखिखिनिया मा दालि होयो आरोना कबि थागोन्ना अह बिनिफ्राय ओरैनो माबाफ्रा थाग्राया जेनेबा गार्लस आरो बयस सेपारेट सेपारेट ना ना जमा जमा थायो आंनिया हौवासा नोंगौ अह आं ओंखायनो सोंदों जमा जमा दोनबाथाय दिगदार जागोन

बैसोआथ' नै दा माबा मोनबाय क्लास नाइन मोनबाय नोंगौ

दे दे दे होमबा साननैसो उनाव खबर लानांगोन नामा दे दे होमबालाय दानसै फास हाजार होन्दोंना मान्थलि दे दे दे होमबा दे

अह बे बेखौथ' गथ'खौ खारा खालामथो फरायनाया बुरजा जाथों फरायहोथों होन्नाथ' ह'स्टेलाव दोन्नो नागिदों बेखौ माबा खालामदो नोंथांमोना जायखिजाया नोंथांमोननि आखायाव खोलैबाय आरो नायनायनि दायथ' फराय होनायनि दायथ' नोङा होमबा दे दे जागोन दे